जी कहिए मुझे सब्ज़ी मुझे सब्ज़ी लेना है हमें लेना है आलू लेना है पटल लेना आलू कैसे बेचते हैं इतना महँगा थोड़ी ना है इतना महेँगा कैसे कीजिएगा कम कीजिए पर फिर भी आपको कम करना होगा नी नी आप अपने नहीं उतना कम करना उतना बेची में कौन लेगा आपको कम करना ही होगा तभी तो हम लेंगे ना

और क्या क्या बेचते हैं टमाटर कैसे पचास रुपये केजी अब सारा सब्ज़ी का इतना रेट बताइएगा तो हम कैसे लेंगे कुछ कम कीजिए फ़िर भी यही जैसे आपको आमदनी होना चाहिए तो हम लोग को भी खाने के लिए कुछ रहना चाहिए ना तो इतना महँगा बताएँगे तो कैसे लेंगे हम लोग आप उतना रेट बताइएगा तो हम लोग कैसे लेंगे तो

और पटल कैसे और पटल कैसे है अस्सी रुपये केजी औ इतना महँगा सब जब इतना महँगा बताइएगा सब चीज़ इसका कम तो कहिएगा न सब्ज़ी का इतना रेट थोड़ी ना रहता है कम हाँ तो महँगा हम ले कर क्या करेंगे पैसा भी पैसा अगर सरकारो जैसे सब्ज़ी का रेट बढ़ाते हैं वैसे ही पैसो का आमदनी करना चाहिए ना उनको भी आप नहीं आप ऊ सब्ज़ी का रेट कम करना ही होगा और नहीं कम और लेना है और क्या क्या बेचते हैं

मिर्च कैसे दिया सौ रुपये किलो वह भी रेट बढ़ा हुआ है सब चीज़ महँगा है उतना महँगा नहीं इतना महँगा रखिएगा तो फिर बिक्री कैसे होगा एक एक किलो सब चीज़ दे दीजिए एक एक किलो सब चीज़ दे दीजिए